हैलो नमस्ते जी होर कुन्न बोल्ला दा सांबा डिस्ट्रिक्ट दा आं जी आं जी दस्सो केह् प्रॉब्लम ऐ भोलु दस्सो केह् प्रॉब्लम ऐ पानी सबेरै ते चला दा हा यरो सबेरै पानी चला दा हा शामीं बी चला दा हा अज्ज सबेरै बी चलेआ पानी

चैक करो थुआढ़ी पाईप गै नना ब्लॉक होई दी कुदै आं नेईं आवा करदा चलो में चैक करोआई लैन्ना इंदे कोला टेक्निशियन भेजियै प्लम्बर भेजियै किश प्रॉब्लम आंदी ऐ में दिक्खी लैना किश लाईन कि ठीक न जां नेईं कोई गल्ल निं कराई ओड़गे कोई चक्कर निं ठीक